नै आंहा हा सिमनानिबो दावराव दावसि जायो आरो बारिफ्राव मोसौआ हाबब्लाबो होहरब्लाबो बेखौबो रायजाहरो आंनि थांबाबो आंनि मोसौ थांबाबो अमा दाव थाङोबाबो मालायनाव उरहैबानो रायजायो बेफोर आं बेफोरखौबो आंना खस्थ' मोननानै थाबाय जेन'बा हा सिमनायाबो जेन'बा जेरैहाय सिमनायानो हायानो एसेल'खा बे बिथाल' आरो बे बिथायानो आरो हानि थाखायनो दावराव जालायगासिनो थायो हायानो आंहा दावरावबावसो हा सिमनानि थाखाय ओंखायनो आङो बेफोरबायदि जेंनाखौ आङो दा बारग' गासिनो दं आरो मानि दा बे हाखौ आङो बानायनानै मण्डलनाव दंहैयो लेखाया हायानो गैया बिगासेल' बेखौनो सेलाय बेलाय बेखौनो आरो हा सिमानानिबो दावराव जाजायो आङो दावराव दावसि जाथि बंस'जों दिनै आरो मोसौ मोसा लाबाबो मालायनाव थांबाबो रायजा बेफोरबायदिनिफ्रायबो आं बारग'बोबाय आरो हा सिमनानिफ्रायबो बारग' गासिनो दं दे आं बेफोबायदियाव नाथाय आं हा सिमनानि थाखाय बिराद दावराव जाजाना गाबा मोखां गाबलाबायनांदों मालायजोंबो रायजादों आं हा सिमनानि थाखाय मालाय नखरनि गथनाखौ मालायनो एरना होनानै मालायाबो रायजादों आङो हा सिमनानि थाखाय दा आंहा बेफोरबायदिनि थाखायबो बिराद दुखु नाथाय आं बे जेंना गासिखौबो बारगजोब्बाय आरो दा आंहा बारग' गासिनो दङ थुनोसै ना